बुं खोनादों बुं खोनादों बुं खोनाया नामा बिलाय अ आं हा अ बुं अ

लोमजा लोमजादों नामा लोमजादों अ मा मा जाहोयामोन मा मा जायामोन बियोबा अ आंथ' दायो बेयाव बिजि आं नै बिरात पेसेन्ट दङ दा नों जोंनियावहाय फैनो हागोन नामा बेयाव लाना फैनो हागोन नामा हागोन नामा देह मोजां लानांगौ मा मा जाहोनाय आंथ' दाख्लै मोजाङैनो मुलि होना गारबोदों नोंसोरसो मा मा खालामना लाखो लाना फै दायो

दे लाना फैबानो जाबाय